ہم جب سفر کرنے جاتے ہیں تو بہت پریشانی ہوتا ہے اور گاڑی میں بیٹھنے میں بھی اور ٹکٹ بنانے میں بھیڑ بھی بہت رہتا ہے اور زیادہ تر تو میں سامان پہ کو خیال رکھ سے بہت پریشانی بھی ہوتا ہے اور کیسے کیسے رکھتے ہیں سامان چوری ہونے ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے اور اسی لیے گاڑی پہ جو جاتے اور ہیں اپنا سامان پر دھیان رکھے اور ہم سب بھی آئے ہیں گھومنے جا رہے ہیں اور گاڑی پہ مزہ آتا ہے پر بیٹھنے کا بہت دقت کاٹتے ہیں تب بیٹھ سک سکتے ہیں ٹرین پر بہت بھیڑ بھی رہتا ہے اور بچہ بھی اور سب کیسے کیسے چڑھتے ہیں پتہ نہیں ٹرین پر بہت مشکل ہوتا ہے وہاں پر ٹرین پر اسی لیے اتنا مزہ آتا ہے پر کیا کر سکتے ہیں ٹرین پر بھیڑ ہی بہت زیادہ رہتا ہے ٹکٹ بنانے جاتے ہیں تو وہاں پر ٹکٹ جلدی بنتا بھی نہ ہے بہت کوشش کرتے ہیں تب کام ہوتا ہے اور نہیں تو نہیں ہو پاتا ہے اور ٹکٹ بنانے کے ٹائم میں وہاں پر بہت بھیڑ بھی رہتا ہے